नृत्य करै काल मे संगीतो के भेनाइ बहुत आवश्यक अछि नृत्य जखन हम करै छियै तऽ ओहि काल मे संगीत के चयन करै काल मे ओकर सुर लय ओकर धुन ओ अपन दिमाग मे नहि राखऽ पड़ैत छै जे ओकर धुन हेतै तही पर पाएर घुमबाक चाही हाथ घुमबाक चाही संगीत बिना नृत्य अधूरा छै संगीत बिना नृत्य नहि भऽ सकैत अछि नृत्य करै लेल अहाँके संगीत के ध्यान से सुनऽ पड़त ध्यान से जखन संगीत के सुनबै तऽ अहाँके नृत्य अपने आप आओत जे ओइपर केहन नृत्य करी ई संगीत कना कहि रहल अछि नृत्य करै ले नृत्य लेल संगीत ओतबए जरुरी छै जेना एक आजुक युग मे देखै छियै जेकि मोबाइल बिना कोनो काज नहि भऽ सकैत अछि प्रत्येक व्यक्ति लग मोबाइल अछि तहिना नृत्यो लेल संगीत ओतबे महत्वपूर्ण छै बिना संगीत के नृत्य असम्भव अछि